क'क्राझार जिल्लानि सायाव जर'खायै गोहोम खालामनाय माखासे जायगायारि सोरखारि थागिदा एबा बिमाफोर होनब्ला जोङो स्वासा भारत आबियान मिसन आरो जेरै बान्दान भिकास केन्द्र आरो गुबुन गुबुन दंबावो जों बेफोरखौ मोन्नो हायो जोंनि स्वचा भारतआव आयजोफोरखौबो गासिबो आयजो आरो हौवा गासिबखौबो न'खर न'खर डाष्टबिन रानना हैनाय बेयाव खामानि मावनाय दाखोर लायनाय आरो जिल्लाखौ साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय नाजानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बान्धान भिकास केन्द्रियानि सिङाव गोबांथार आखायनि खामानि बेफोर मावनो आरो मावनानै थुलुंगा होनाय आरो बेफोरखौ मावनो थाखाय माखासे सोरखारनिफ्राय आयजें आइला हरनाय बेफोरखौ नुनो मोनो जेरै इन्दि एम्फौ लानाय एम्फौ लानानै खुन्दुं दिहुन्नाय जि दानाय आरो बिदिनो जिगाब मैखुन बानायनाय जिगाब मैखुन बानायनाय ओमफ्राय आगरबाटी बानायनाय बेफोरनि अनगायैबो बिनिफ्राय नांगौ समाव बा दै बाना बिदि बारहुंखा बेफोरनि समाव मबेयावबा सिलिंखार जानाय न'खर बा जायगायाव थांनानै हेफाजाब हैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो गोबां माने बिदिनो माबाफोर सोरखारि थागिदा एबा बिमाफोर दंबावो जेराव नांगौ जानाय बा गामि गामि ख'ना ख'ना थांनानै माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ बा जायफोरा दासिमबो मोजाङै मावफुं जायाखै बेफोरखौ मावहोनाय बेफोरखौ नुनो मोनो